गांसे सार्ट गस्ला बायदोंमोन बेंथल बाजारनिफ्राय आमफ्राय बे सार्ट गस्लाया गाननोलाय मोजां मोजांमोन फ्राय नारथेना कालार खाथबाय बिदिनो मोजां नङा आरो थाबनो

गाज्रि जानानै फोनबाय खननै खनथाम सुनानैनो कालारफ्रा खाथजोबबाय फ्राय लासैनो बारा गोबाव गानजायासै आरो बे सार्टना लेथ्रा इदिनो हारसिं लेथ्रा जानानै जिबाय बारा गोबाव गानजायासै सार्ट गस्ला दामा एसे गोबाङानोमोन होनलाबो बारा गोबाव लासटिं होआसै